ہیلو کیا میری بات سویگی کسٹمر کئیر پر ہو رہی ہے میں نے یہ کال لگائی منسوخ شدہ آرڈر کی واپسی نہ ملنے کی وجہ پر میں نے بہت دن پہلے کچھ آڈر پلیس کیا تھا جو کہ مجھے ابھی تک واپس نہیں ملا اس کے پیسے واپس نہیں ملے آڈر کینسل کر چکی تھی میں پھر بھی ابھی تک پیسے نہیں آئے ایک ہفتہ ہونے کو ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے جو ابھی تک مجھے نہیں ملے اور میرے آڈر کیے ہوئے بھی ایک ہفتہ ہونے کو ہے تو مجھے یہ جاننا تھا کہ میرا آڈر ابھی تک آیا کیوں نہیں جبکہ میں نے اسے ہاتھوں ہاتھ ضرورت پوری ہونے پر میں نے فورآٓ آڈر کینسل کر دیا تھا جب بھی مجھے اس کے پیسے نہیں مل پائے